नमस्ते भैया जी जी जी मिल जाएगा

हमारी होलसेल होलसेलर सेलर की दुकान है तीस चालीस साल पुरानी है भैया आप जैसा फ्लेवर माँगेंगे वैसा फ्लेवर हम दे देंगे अच्छे से अच्छे फ्लेवर में छः चॉकलेटी चॉकलेट वाला आ जाएगा तीन चार सौ में नार्मल दो ढाई सौ में आ जाएगा जैसा माँगेंगे वैसा मिल जाएगा हमारे यहाँ जी बहुत फ्लेवर हैं जो चाहिए हर फ्लेवर हमारे यहाँ मिलता है सब मिल जाएगा भैया जैसे औरेंज लेंगे

जी जी पूरा प्राफिट आपको बनेगी जैसे हम एक डब्बे जी बताइए ये डब्बे के हिसाब से मेरे यहाँ मिलेगी डब्बे के हिसाब से डब्बे से आप आप बनाएँगे ले जाके जी जी जैसे एक डब्बा लेंगे तो तीन सौ में आएगा मैंगो फ्लेवर अब आप अपने हिसाब से बनाइएगा जिससे जैसे आपको प्राफिट हो जाए हाँ समझ के बनाइएगा जिससे आपको लाभ हो सके

मैंगो फ्लेवर साढ़े तीन सौ रुपये है

अरे भैया गुढ़ा सेवहै हमारी साठ साल से दुकान है भैया किसी से पूछेंगे

और भैया कोई दिक्कत नहीं है आपको दिक्कत होगी तो फिर बताइएगा हाँ आपको मिलेगा सर टेस्ट करने के लिए आपको मिलेगा टेस्ट कीजिए उसके बाद हमारे यहाँ से ले जाइए आप भेज के देखिए बताइए कैसा टेस्ट है जैसे बताइएगा आप आके लेंगे तो और अच्छा रहेगा जी जी सब सुविधा हमारे यहाँ जी आप जरूर आइए देखिए हमारे यहाँ पहले आप आके चेक करिए कैसा कैसा फ्लेवर है कैसा कैसा स्वाद है इसके बाद जो फ्लेवर आपको अच्छा लगता है वो आके ले जाइए जी कल परसों में आइए चाहे परसों नरसों मे आइए जब आपको समय मिले तब आइए नमस्ते भैया